हेल' देलाय मामोन अ मा ओइ दोङो आं दे न'आवनो दोङो ओमफाय जोबफ्रामबाय एसे दंबावो गायनो गोनां बिनिफ्राय नों खिन्थालाय अ बेनो मा अ मा मा जादो ओरैनो मारै मारै जादो माबाफोरा माइफोरा गायनायफोरा अ अ अ अ अ इदिसो गोरलैयावनो थिगब्ला जागोन दे उनावबो जागोन बे थिगानो जोंनाबो थिगानो जादो दासिम ओरै मारै मारै ओंखारो बिगायाव ओरै सिगांफोराव जानायफोरा

बै दैफोरा दैया माबायदि दैया अ जोंनाथ' प्रब्लेम गैया दैयालाय जोंनिया आरो बिथिंबो स्लुइस गेटबो दोङोना गोसोबायदि खालामनो हायो दैया नांब्लानो मोनो आरो ओं ओं

अ अ

जोंनियाथ' बिदि प्रब्लेम गैयामोन अ अ जोंनियाथ' दैया गोसोबायदिनालाय मा समाव गायनो बे समावनो गायनो हायो आरो गोसोनि बाथ्रा जाबाय बियो गोसोनि बाथ्रा जाहैबाय जायो जानायालाय हायाबो दहलानालाय ओइ मोजां हायाव बिस पसिस खायसेना जायो आरो माबायाव अ जागोन अ मोजां खालामब्ला आरो जोथोन जोथोन लानानै मावोब्ला बेखिनिया प्रडाकसनाव ओंखारो आरो ओइ हा हला हला दोङोना बे हासारफोर बाहायदो नामा हासार अ अ अ अ

जोंनिखै बिदि जायाखै आरो अ जोंनियावबो बिदि बाहायनाय जाया हासारखोलाय आरो जोंनिया ओरैनो बाहाय जाखायोनालाय दा बेखायनो बिदि हासार जोंनाव बाहायनाय जाया केमिकेल हासार दासिम बाहानाय जायाखै आरो बिनि अनगायै आरो गुबुन गुबुन आबादबो मावो नामा मेसेंफोराव बै अ अ अ

दा जोंनिया हा दहलानालाय बेफोरखो बाय एसे माबा जायो आरो मावजाया बै हा दहलाखाय बै बायदिसिना मेसेंनि आबादा एसे खम जाहैखायो आरो बेखायनो बेखायनो माइखोनो मा खालामनो जायो माइल' बिदिनो अबस्था जायो बिनिफ्राय दा मा मा माइ गायदो देग्लाय माइआ

अ अ अ अ अ अ अ अ थिगानो दङ दे जोंनाथ' बिदि माबा गायाखै नामा माबा जोसा माइब्राफ्रालाय अ जोंना एसे गायदो एसे ओइ जोसा आर माइब्रा एसे गायदो ब्लेक राइसा सिगाङाव गायदोंमोन दा गारनाय बायदियानो जाहैबाय दै माबाबो गैलानालाय जोलैयाबो जोब्बाय दा बेखायनो देग्लाय जोबखाबाय सिगाङावलाय गायदोमोन गायनायालाय

अ गायनो हाब्लालाय मोजाङानो

अ अ अ थिगानो जागोनदे माइआबो एसे जायो बियो जायो फाय गिबि गायब्ला लेमो आरो बेल' माबाया उसुबिदाया

अ दे ओं दे दे ओं दे ओं दे ओं